खाॼनि जी मिठाई सिंॻरनि जी मिठाई गिहर मिठो लोलो चौथो माएंनि जी मिठाई नारेयल जी मिठाई गजरनि जो सीरो पटाटनि जो सीरो जलेबी मिठो लोलो साटा करांची हलवो रसगुल्लो माजून पतीशो सिंधी हलवो मिठो समोसो